न'खरनि खाहानिनि खोथा थांनाय बोसोर कर'ना जानायनि खोथा बेयो मानसिफ्राबो थैदों बहुदनो बोसोरसे जाबाय नामा कर'ना जोबनाया दुइ बोसोराथ' कर'नायानो जाहैबाय भेक्सिन लाला बायनांदों जोंबो लादों भेक्सिन लानानै दा बावलिसो जालाय लांबाय सिगांआव बिदि बावामोन दा बावनाय बावनाय जाबाय जिखि खामानि मावा गोसोआवनो थाला माखौबा लाङो माखौबा बावगारबोयो बबावबा दोनो बबावबा बावो नागिरबाबो मोना गावनि हाबा मावनांगौखौनो गोसोआव थालायलांला बे कर'नानि भेक्सिन लानायानो जादों भेक्सिन नङाबानो डक्ट'रफोरनाव हस्पिटालफोराव हाबनो मोना होननानै बुंबाय लाबाय गंनै गंनै भेक्सिन लायाबानो जेरावबो लामा थाबायनो मोना होननानै बुंनायखाय जोङो लाबाय फुरानो आरो बिजि लानायावबो बहुद रियेक्सन जालायबावदोंसो लोमजादों कथ्थ' मुलि जानो मोना होनना बुंबाय लेलाय लेलाय आङोथ' एगार' दिन लोमजादों सिखारनो हालायि सानबा बिजि मुलि हाबनायानो बेलेगफ्राथ' लोमजायाखै मालाय बे निसा लानायफ्रा निसायानो नाङाखै दा जोङो आङो निसाखौ लानो हायाना जुमाय लोंग्रा मानसिफ्रा निसायानो नाङाखैनो बिजिआनो हाबाखै मोदोमाव लोगो लोगो मालाय सोरबा सोरबा गोखै जाना होदोंनो जुमाय लोंना हादों बे बुस्थुखौनो नांगौ होनना लाबाय मानो दानगारनो हामहांथों होननानै जोङो जेबो जायाखै गोखैबो जायाखै जेबो दानग्रा बुस्थुखौनो मोदोमाव सोना लायाखै लोमजानांगौ लोमजागोन मुलिखौनो नांगौ नालाय बिसोरथ' थैग्रा होआखैना मोजां बासायनायनि थाखायसो होदों सरखारनि सफैनाय बुस्थुखौ जों लानो होननानै लाखादों आरो इसोरनि अननायाव जेबोबो जायासै नै दानाबा आंहा अमानावसो हाबदो आगोमा इसेबां खस्थ' खालामनानै थाइसेखौ थाइनै बुथुमनानै अमा फिसा बायबाय आङो माथाम गाहाम अमा बायबाय माथाम अमायाबो मासेखौ जेन थेन खम समै फाननो हाबाय दस हाजार थाखा मोनबाय आरो मानैआ इसे गिदिर गिदिर मासेया बिस हाजार जागौमोन मासे फन्द्र ' हाजारनि जागौमोन आरो मासे फिसा बेथ' फिसा र' बायनायाव ओरैनो थिन हाजार लानाय थिन हाजाराबो ओरैनो लस थांबाय माखासेयाबो ओरैनो लस फबना गारजोबनांबाय बे समाव बेफोरबायदि जानायखौ रावबो जाहोआ जानो मोना हारसिंनो बाब्राब बाब्राब थैनाय थाखा फैसा लस एसेबां खस्थ' खालामनानै बायदिसिना माइ माइरं जानो गोनांखौनो फानै फानै बुथुमना बायनाय अमा मासेनि दामानो दायो सारि हाजार फास हाजार बेफोरखौ बायनांगौबा फैसा बबेनिफ्राय मोननो जेबो आबादारिनि फाननाय बुस्थु गैया खस्थ' खालामनानै जानाय गासैबो गावनि जानो आन्था हिसाबनि बयबो सोलिनानै जानाय जागासिनो दं दा बेसेबां लस जादों लस जानायनि थाखायनो अमा दाउ फिसियाखै बोसोरसेयानो जाफ्रामबाय होनजायो बोसोरसे जाद्रायाखै आदि हरदों आङो बायनानै आदि हरनायाव इसे इसे मोनसाब्बाय सासेनाव सय हाजार मोनबाय सासेनाव आद हाजार मोनबाय आदि हरना दोननाय नैबेजों आङो दायो गोदान बायनानै लादों थैबावो नामा होननानै आनजाद नायनाय जाबाय आरो आनजाद नायबाय आं दायो थैयाखै दायो इसे देरहांदोंसो आरो मासे आदि बायनानै हरबावबाय आं बे फाननाय आदि हरनाय फाननाय अमाजोंनो बायनानै हरफाबावबाय जि थाइसे मोनो थेखा समफ्राव एसे निदान संनाय जायो आखाइयाव थाखा फैसा गैयाबाबो माबा मोनसे थायोबा आसा खालामनाय थायो बेनो मोनसे रेहाया मानसिनि जेबो गैयाबा नोङो खाफाल हमनांगोन आरो नोंनि नांनाय जानायाव रावनावबो मोननायनि राहा गैया बेसेबां खस्थ' बयबो सोलिनानै जानाय सोरनाव मोननो नोंबो हरनाया थेखा समाव बायनानै दाउ अमा फिसिनो हायोबा रेहाय मोनो मोसौ फिसिबा गाइखेर मोनजायो गाइखेर फाननो मोनो दायो गाइखेर फवासेयाव फन्द्र' गाहाम सानसेआव आदा खेजिबा थ्रिसि थाखा फैसा मोनो थ्रिस थाखाजों नोङो माबा मोनसे मैगं बायनानै मोनजागोन बानलु मोनजागोन संख्रि मोनगोन साबोन थाव थावखोथ' मोना थावा आधा लिटार थाव बायनांगौबा नोङो साथि सत्थुर होनबाबो गाइखेर सेरसे फानबा नोङो साथिथाखा मोनो साननैजों सानथामजों सानब्रैजों थेखा लायोबा एसे रेहाय मोनो बेनोसै आरो खेथि खालामबाबो माबा मोनसे दाउ अमा फिबाबो खाथिनि नांगौ मोसौ लादोंबाबो नोङो दाना होनांगौ दाना होआबा गाइखेरबो ओंखारा मोसौआबो मोजां जाया अमा फिसियो अमानोबो गुन्दै बायनांगौ गुन्दैखौ माजों बायगोन नै बे मोसौ फिसियोबा मोसौनि गाइखेरजों दायोथ' आङो मोसौ फिसा गोनांखायसो बे अमाखौ फिसिनो हादों गुन्दैआ सेरसेआव बिस थाखा सानसेआव गुन्दै सेरनै जायो अमाया आरो गुन्दै गोजा जाबावा बेजों लोगोसे माबा मोनसे दाना होबावनांगोनसो थास' बायदिसिना माबा माबि नोङो रुबावनांगोनसो बहुद खस्थ' मानसिनि जिब'ना थांनानै थायोबा बेसेबां सहायनांगौ जायो बहुद खस्थ' सोलिनानै जानांगौ जायो बेबायदि खस्थखौनो सोलिनानै जासेयावनो सोलिनो हाहां हाया मानसिफोरनि देहा जिब'ना दानो लोमजानाय दानो माबा मोनसे जानाय बेबायदि बेसे खस्थ' बेजों सेलिनांगौ जायो संसाराव थांनानै थानायनिख्रुय थैनायानो साबसिन होननानै बुंजायो थैनानै थांगोन थैनोसै समावबो बेसेबां खामानि थैनायावबो राइजो राजा नांगौ भज खाज खुंनांगौ फिसा सासे सानै थाबाबो फिसाफ्राबो टेन्सन थैखागोनखा थैनायाथ' सानसेबाबो थांनानै थासान्दियाव खस्थ' खालामनानै जानांगौ बेनोसै उफाय गैया मा खालामनो मानसिनि जिब'न जाबाय नालाय बेबायदि खस्थ' सोलिनांगौ जायो दायोथ' नै सफैदोंसै सान्दुं रिन्दाव रिनदाव गायनायनि फुनायनि थाखा फैसा बहा मोनगोन मा फाननानै बबावहाय मा मावनानै हाजिरा मावनोबो जोंनि देहाया हाजिरा मावनो हाया माबा मोनसे फाननोबो जेबो गैजाया खाफाल हमनांसिगोन जोंहा बे समाव उफाय गैया बबे जायगायाव मा फाननानै माजों मोनगोन गाबोन माजों थाव संख्रि जागोन दिनै माजों जागोन ओंखाम संख्रिखौनो जानोनो संख्रि सेरसेखौनो बायनो हाया बानलु दस थाखाखौनो बायनो हाया बेबायदि जायो टिउसन उफाय गैया बेसेबां खस्थ' सोलिना जानांगौ जायो आय' मा आं थांनानै थानोबो बालायलांबाय दायो नै बैसागो बायबानो दाथ' बैसागो सफैबाय साधिन बोथोर बबाव नांबावलायो थाखा फैसा नोंहा दंखायोबासो राइजो राजाखौ खुंनो हागोन बेरायनाय टाइम गोदान बोसोर रंजानाय बाजानाय गाननाय जोमनाय गोदान गोदान गाननो लुबैयो जोमनो लुबैयो बे गोदान बोसोराव जानाय लोंनाय बयनिबो दान बाउनाय जायो गिदिरखौ गिदिर उन्दैखौ उन्दै मान होनांगौ गिदिरनो गाननाय जोमनाय मान होनांगौ उन्दैनो उन्दै आखाइयाव फैसा थाइसे थाइनै मान होनांगौ सनमान लाबाय नालाय होखानांगोन बेबायदि गामिनि मानसि हाबफैबा जोंनियाथ' दायो जुमाय होनांगौ साहा होनांगौ सिथाव फिथा होनांगौ नोंहा गैजायाबा माजों बेफोर जगारखौ खालामनो ओंखायनो बुथुमनांगौ जायो जोङो समा सफैबा मोनसे मोनसे राहा मोनखायोबो बोरैबाबा गैथाराबाबो एसे उफाय फैयो बोरैबाबा बोरैबा सफैगारगारोबो सिनथा खालाम खालामनो नोंहा बोरैबा थाब उफाय फैगोन बबेनिफ्रायबा सफैगोन थाखा फैसा बबेनिबा राहा मोनगोन दा नै बे मास मास थांबानो नै सफैबायानोसै मोनसे मोननैल'सै मास मोननैल'सै मोननैबो होनजोबजाला बेथ' थांखाबायानोसै मोनसे दंबावो आरो फुरा बे फुरा सफैबानो जोबबाय रंजानाय बाजानाय गोदान बोसोर सब्थाखुनसे रंजादो बाजादो बिथिं मावनाय दांनायनि लामा खालामदो खोथिया फोनाय हालेवनाय खोथियानि जुरि जेननाय खोथिया बायनाय बेनि टेनसनबाव आरोबाव माइदि बायनांगौ सोरहाबा मोसौ दं सोरहाबा मोसौ गैया दब्लायसे ट्रेक्ट'र एवबानो नोङो सानसेनि हाजिरा हरदो बयहाबो गैला मोसौआनो मोसौजों हालेवनानै रावबो माइ गायनो ओंखाम जानो हाला दानि समाव लेलाय लेलाय सोर हाल एवबावनो दब्लायसे हाखोनो सानजौओबा सानसेनो हालेवनो हानाय सानसेनो गायनो हानाय बेखौसो नायो दायो खोथिया फुनायाव खोथिया फोनायाव एसे खस्थ' जायो आरो मोसौफोर गैयाबा खोथियाबो जानला मानला जौआ हासार बायनांगौ बेयावबो हासार होनांगौ हासार होबासो फुग्राफ्रा मोजां जायो गोजौ जायो आरो गोरलैयाव फुबाबो जजोबनानै नस्थ' जायो एसे जौहोनानै फुनानै गायबासो आरो हासार होनांगौ माइ गायनायावबो हासार होआबा ओंखाम मोनजाया हासार होनानै गायसे गायनानैबो खस्थ' खालामनानै गायनानैबो ओंखारनाय समाव एम्फौ जाबावो मुलि होनांगौ बेयावबो आवमा ओंखारनाय समावबो आवमा बिदै सोबो बिदै सोब्बाय माइरं रसफोरखौ सोबजोबो बेवहायबो मुलि बायना होनांगौ जायो मुलि बायना होदो राबोनोसैआव मोननोसैलाय हानाय समाव आरो बेसाेबां खस्थ' थिखा होदोलाय नोङो हाग्रा मानसिखौनो मोना ओरैनो सावथालफोरखौसो नागिरबायनानै हानांगौ जायो खेथि बोखांनाय समावबो मावनांगौ जानाय समाव आराम जिरायनानै जानांगौ होननायसो जादों सम लानानै मथखौ मथ' हादो हानानै रोगादो रोगानाय समावबो हाजिरा होनानै न'आव लाबोदो न'आव लाबोनाय समावबो मारा होनायाव ट्रेक्ट'र लादोलाय मेसिन ट्रेक्ट'र मेसिनावसो होखायो नालाय दाना बेवहायबो हारसिं हाला हाया हाजिरा होदोलाय हाजिराखौ बहा मोनगोन फैसा थाखायालाय बे माइखौ नों फानदोलाय माइखौनो फाननानै हरनांगौ जाहैलायबाय माइ फाननो हायाबा माइखौनो हरदोलाय साख्रि गोनांफ्रासो साख्रिनि दरमाहाजों होनोसै बे आबादारिफ्रालाय खेथिजोंनो जानाय नालाय खेथि लखासो खेथिखो फानाबानो गैखाया खेथि जि एसे मोनो बेखौनो फानलाय जालाय जोबनाय जायो आरो जोंना अना खाना लामलाबायदो सौलाबायदो दखानफ्राव खम समावनो माइरंफोरखौ स' हैलाबायदो थाखा फैसा गैया नालाय बेखौनो खस्थ' खालामनानै गायनाय खेथिफोरखोनो फाननानै जानांगौ जायो जों थाव संख्रि गाननांगौ जोमनांगौ जायो नोंहा दिनै गस्ला गांसे गैया गामसा गांसे गैया दखना गैया महननै महनथाम सौदो मिलाव लांदो मिलावबो फैसा फैसा नङाबालाय सोर सौना हरनो नोंनोलाय थावनि खरसालाय सौहैदो लाबोदो जावदो जावनो हाबासो नों जावनो हाबाय जावनो हायाबा बेयावबो हाजिरा होदोलाय लांदो अना खाना स' हैदो फैसाया मोनबा बायदो नोङो मा नांगौ थोआबा आरो नों लांबावदोलाय बिदियावनो जोबोदा जोंनि माइ खेथिफ्रा बिदिआवनो जोबनानै गलाम जायो सोरहाबा गय बिफां एसे एनै दं बेखौनो कन्टेक्ट लाला बाइनोसै कुविन्थेलनि फैसा लासिगोन नै दा मोननाय समाव मोननाय समाव फैसा होग्राफ्रा

बिखा खामगोन नोंहा बिखा खाम

बिखा खामनानै नोंहा मोनजाबा मोनलोङाबाबो मोखां लांदां लांदां नायनांगौ जासिगोन नै देग्लायथ' जोंहा बायै बायै बायनानै इसे फन्द्र' कुविन्थेलसो मोनदोंदां बेफोरनि फैसायाबो बेमार जालायबाय आइथिंआव बेदर जानाय बेफोरखौ हाखावहैनांबाय गारनांबाय फिसाज्लाबो बेमार बिफाबो बेमार फैसाया बेफोरावबो थांबाय दाना दैज्लां समाव माइ गायनायाव दाहार लाला बायनांसिगोन नागिरलाबायनांसिगोन बेसे जारला बेसे खस्थ' उन्दुनो ओंखारलाया बेफोरखौ गोसो खांबा

उफाय गैया दे मोजांल' जाथोंसै नोंनि अननायाव होननानै मैयाबो धुब खाथि सावनानै खुलुमसाब बायबाय आं मा खालामबावनो बेमारानो जाबाय जेथिया सिगाङावनो फिसा फिसा एसे एनैआवनो फोसाबना लायासै बारानिफ्राय बारा जाबासो बेमार होननानै सिनायदों फिसा समाव सिनायाखै खम बेसेनावनो हामगौमोन बेफोरखौनो नोङो जोलैना लाबायबा दा साजा मोनबाय गावनो गाव खस्थ' मोनबाय दे अरजाला दाबो हामबाय होनजायो सिलाय खेवबानो हामबाय मास मोनसेसो खस्थ' जागोन आरो जानांसिगोन माथो खालामबावनो जाथोंसै दे बेफोरथ' जोबबायानोसै दा नै खस्थ' आंहा नै सोलाबा सोलाबा जादों दा बेयाव मोनसे खामानिनि थाखायबो थानांगौ जाबाय मोसौफ्राबा दै गांलायलांबाय बे बेरायनानै थाबाय थांनांसिगोन आङो बे नानि मोनहा मा मा रायज्लायनो थिनबाय थाखो रायज्लायनाया खोथायानो जोबलायलांबाय माखौ माखौ रायज्लायबावनो माथो रायज्लाय जोबबाय माखौ रायलायबावनांगौसै दासिमबो फैया मा खालामबावनांगौथाय मबाइलखौबो बन्द खालामनोबो रोङा मानोबो रोङा बे दंफां बिलाइफोरखौसो नाहरलाबायनोसै आं केन्देलनि दंफां बिलाइ औवा बिलाइ थालिर बिलाइ बेफोरखौनो नाहरलाबायनोसै आं गासैबो जोबजोब्बाय मा रायज्लायबावनो रायज्लायनाय खोथायानो गैला हनै खाथियाव हौ हौ रायज्लायनायफ्रा खोनाफैलायलांबाय आंनावसो आरो मोनसे खोथा र' रायज्लायनोबो लुबैलायलांबायसो आं फिसाफोर फोरोंनाय समाव गोदो आगोलाव राइजो जाजेननाय समाव बिराद खस्थ' जाबोदों स्खुलाव हाबनाय समाव गाबोन स्खुलाव थांबा माखौ हरगोन दिनै माखौ हरगोन गाबोननिखौ दिनै जगार खालामदोलाय गोथां गोब्राम माइ सौदो माइरं सौदो फाननानै स्खुलाव हरदो माजों थांनो गथ'फ्रालाय गारि रिजार्भ दं गारि गैया मथर गैया मालायनि बास गारिजों खस्थ' खालामनानै थाइसे थायनै बै समाव इसे खस्थ' मोनहैयो आरो आथिंजों हान्थियोमोन गथ'फ्रा साइकेल दाथ' साइकेल सलायलानो दानि गथ'फ्रा एसे पन्द्र सलल' बार' बोसोर जाबानो गारि नांगौ दाना समाय बायदियावनो साइकेलजों फरायनानै दा फिसाज्ला गेदेरा रोंबोदों दिनै आरो उन्दै माखासेयाबो रोंबोदों साइकेलजोंनो दा रोंबोदों साइकेलजोंनो दा लाला साइकेल रावबो समाया साइकेलजों दानि गथ'फ्रा स्खुल थाङा उन्दै बे दस बार' बोसोर जाबाथाय साइकेल सलाया बोरै समायगोन बोरै समाया बेखौसो नागिरो आगोलनि समाव बेसे खस्थ' आरो दानि गथ'फ्रा दस बिस जों ख्लासाव थाङा आगोलाव थाइथाम थाइब्रै थाइसेफोरजोंनो थाङोमोन सनाइसिम थाइसे थाखायानो थांलाय फैलाय थोयोमोन आथाना आथाना दा आथाना फैसाबो गैला गैला थाइसेयाबो गोमाबावसिगोनसो खोमा खमसेखम उदालगुरि सेराव दायो दुइस' थिनस' फासस' नङाबा थाङा दानि गथ'फ्रा लामा ससेयाव थाव जोबबा थाव सोनाय जानाय लोंनाय आथा रुटि खेबसे हाबगासेयाव दखानाव हाबगासेयाव एगस' देरस' खाथियाबानो माबानो गैया बेबायदि खस्थ' खालामनानै बिमा बिफानि खस्थ'खौ मिथिया दानि गथ'फ्रा बेनो जोबाखै